योगामे बैठि कऽ योगा करै छियै साँस रोकि कऽ फेर योगा खतम होइ छै साँस खोलि कए कऽ कए टाँङ्ग गोर लम्बा कए कऽ एना हाथ फैलाबै छियै टाङ्ग फैलाबै छियै बैठै छियै पेटकुनिआँ पारि कऽ योगा करै छियै डाँड़पर हाथ लए कऽ योगा होइ छै दण्ड बैठकी करय पड़ै छै एहूमे योगा कए कऽ अपन जेना होइ छै तेना कए कऽ करय पड़ै छै बैठि कऽ करय पड़ै छै उठि कऽ करय पड़ै छै लम्बा साँस लिअ पड़ै छै फेर धीमे साँस लिअ पड़ै छै सभकिछु लए कऽ तऽ करय पड़ै छै एगो गोरामे इएहसभ होइ छै आओर की होइ छै ओ नहि होइ छै नाक करि कऽ सभकिछु कए कऽ सभ करि कऽ हटबय पड़ै छै बैठि कऽ उठि कऽ सभ साँस लए कऽ लम्बा साँस धीरेसँ हाथ गोर सीधा होइ छै उएह काज तऽ करय पड़ै छै